हलो नमस्ते भैया

जी जी बोल

भैया कह रहे हैं कि हमारी कम्पनी जो है कि हमारी कभी भी ये गलत काम कर ही नहीं सकती है क्योंकि हमारे उसमें कभी होता ही नहीं है लेकिन आप कह रहे भैया तो आपका चेंज हो जाएगा रिटन दिया जो वापस का ओ रिटन कर देंगे तो आपका वापस हो जाएगा भैया तो एसा कभी होता नी है हमारे कम्पनी के द्वारा क्योंकि हमारी कम्पनी हम हम हमेशा हमेशा ही हमें अच्छी तरह से सेल करती है और करती है और करेगी हाँ तो आप ख़ुद बताइए जी जी

ठीक है भैया जी जी भइया आपका मेरा कम्पनी कभी भी ऐसा मतलब कि प्रोडक्ट ऐसा करती नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो आपका पैसा रिटन हो जाएगा और आप जो हैं रिटन जो दिया गया है उसमें रिटन कर देंगे तो हमारा आप वापस आएगा अपना आपका पैसा आप पर चले आपके यहाँ चला जाएगा

हाँ भाई वो तो हई है नुकसान तो होई जाएगा लेकिन हमारी कंपनी है ऐसा करती नहीं लेकिन गलती से अगर बाई चांस हो गया होगा भी तो भाई कह रहे हैं कि हम आप रिटन दिया है आपका रिटन कर देंगे तो आपका जो है मेरा सामान वापस चला आएगा आपका पैसा जो है आपके खाते में चला जाएगा भाई तो

ठीक है नहीं नहीं दिक्कत तो ऐसी कोई बात नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी है देखिए कम

धन्यवाद भैया